दिक्खो जी एह् कोशन तुसें इकदम करैक्ट पुच्छेआ बैंक च बैंक च जाना केह् यार इक दिन र दुऐ रोज़ जाओ दुए रोज़ त्रीए जाओ त्रीए चौत्थै रोज जा पंजमें रोज पुजचै उंदा लंच टाईम होई दा होंदा बैंक च जाओ फायदा केह् साढ़ा लंच टाईम साढ़ा इयां साढ़ा उआं हून इयां हून उंआं इंदियां लिल्लियां गै नी जंदियां बंदेई डगाई मारदे अ'ऊं ते पढ़ा लिखा बंदां ते मिकी कदूं केह् करना पर ओह् बुड्ढे होंदे उंदू मतलव इयां मत्त मारियै रक्खी होंदी बुड्ढे आखदे साह्ब दी साढ़ा कम्म करी ओड़ो ओह् आखदे कि असें की करना कम्म असें रुट्टी खानी असें रुट्टी खानी रुट्टी खानी शैल गै होंदा रुट्टी खाओ यार तुस बुड्ढें ई सेवा करो रुट्टी खाने यार इन्ना टाईम होंदा फाकै बी रेही सकने इक दिन बुड्ढें दी दी सेवा करगे नी पुन्न थ्होना तुसें व आखदे लंच टाईम होने होंदा पैह्लै नंबर पंजैं मैन्टैं रुट्टी खानी उनैं इयां सवेरे चाह् कज़ोरी बक्खरी खानी उनैं दपैह्रीं उनैं रुट्टी खानी शाम्मी बक्खरी चाह् पीनी इक लंच टाईम थ्होंदा उनें अवा ना इयां नेंई इनें शर्म बिंद नी ऐ केह् करना केह् करै गरीब बंदा भ्रावा मरी जंदा बंदा कोई बैंक च करलाई करलाई साह्ब जी कम्म करो इयां करो उआं करो ना इत्त कोई मदद नी करदा इंदी अ'ऊं इंदे खलाफ ऐ अ'ऊं आखना चाह्नां बैंक आह्ले ओ सुधरी जाओ तुस अगर अस अपनी र आइये नी थोआड़ा बैंक गै बंद कराउड़ना एह् बड़ी गंदी आदतां ना एह् इंदियां बड़ियां गंदियां आदतां न ठीक ऐ न इनें अस पैसे अस नेंई गौरमैंट पैसे दिंदी साढ़े जेह् फ्ही लंघना गै होंदा टैक्स दिंदे अस इयां गै होंदा ना उनें सेवा करने रक्खा एह् कम्म गै नी ढंगे दे करदे हैन पेपर बर्क कुसै इयां आकड़ियै गल्ल करदे कोई कम्म नी करना असें पंजाहें जगहें उनें फेरना इत्थै जाओ उत्थै जाओ उत्थै जाओ कम्म पिच्छो सानी फ्ही बी नी बनना केह् फायदा जार केह् आखां में बैंक आह्लें मेरे कोल शब्द गै घट्ट होई जंदे होर इंदा गल्ल करने दा तरीका बड़ा गंदा होंदा खास कर जे ऐंड के बैंक ते स्टेट बैंक सब तू बेकार बैंक न इंडिया च इंडिया च स्टेट बैंक जम्मू कश्मीर च जे ऐंड के बैंक ते स्टेट बैंट इंदी सर्विस इन्नी स्लो ऐ इंदी आनलाइन पेमैंट करनी होऐ होंदी गै नी ऐ लग्गे रोह् लग्गे रोह् लग्गे रोह् केह् फायदा यार आ दे कुदै इयां अच्छे बनो ना जी मुन मुन मुन ला दा होंदा उनैं सर इयां करो सर ऐसे करना सर बैसे करना ऐ पिच्छो सानी पैसे चोरी होई जंदे हून गै दिक्खेआ बैंक आह्ले जेह्ड़ा मेरै ख्याल आई सी आई सी बैंक जां कोई बैंक हा उत्त चा पैसे कटोईये लक्ख लक्ख बंदां पैसा जा दा ऐच डी ऐफ सी बैंक हा शायद केह् फायदा बंदै कुत्थें जाना बंदा बैंक च बी सुरक्षित नेंई केह् फायदा केह् करना बंदै कोंईं जा बंदा गरीब बंदा ध्याड़ियां लाई लाई पैसे जोड़दा बैंक आह्लें इनें बस चाह् ते मट्ठी थ्होई जा पीने ई बस फ्ही नी बाकी एह् आखदे पैसे थ्होई जंदे टठै खूह् जा दुनियां असैं केह् लैना कुसै कोलूं ते अऊं गेआ इक दिन बैंक बिच्च मिगी छे जगहें पर फेरेआ सर ऐसे करो सर बैसे करो सर ऐसे करो अकाऊंट खलाना हा में पिच्छो सानी आकाऊंट फ्ही बी नी खुल्लेआ फ्ही मिगी आखदे स्टैंप लेआओ फिर ऐसे स्टैंप लगाओ बैसे स्टैंप लगाओ एह् थोह्ड़ी तरीका होंदा कोई मतलव उंदा कम्म करने दा तरीका गै नी ऐ इक्क रोज